हा मां हिकु किताबु पढ़ी आहे जंहिंजो नालो हिकु ग़रीबु पीउ हिकु अमीरु पीउ आहे हू किताबु ॾाढी चैलेंजिंग हुई हुन खे पढ़ण खां पोइ मूंखे ॾाढो कुझु नओं पतो पियो की तव्हां कीअं ॾाढो पैसो कमाए सघो था कीअं सेफ था करे सघो ऐं कीअं इंवैस्ट करे सघो था ऐं इन सभिनि जे बारे में पंहिंजे दोस्तनि सां बि चर्चा कई ऐं उन्हनि सभिनि खे बि जानकारी ॾिनमि